हम अपन ड्रॉइंग बनेनाइ सिखलहुँ अपन बहिनसँ जे हम बच्चेसँ बन बनबै छलहुँ आओर सीखै छलहुँ किछु किछु बनबै छलहुँ टेढ़ टूढ़ जाहिसँ शुरुआत छलए आओर हम धीरे धीरे धीरे धीरे बनबैत छलहुँ आओर उएहसँ हमर नीक बनय लागल नीक बनबैत बनबैत किछु खास बना लेलहुँ आओर हमरा बड्ड नीक लागैए ड्रॉइंग बनबैक ड्रॉइंगमे ओ बहुत सारा ड्रॉइंग होइ छै सभप्रकारके होइ छै आओर हम ना ही ऑनलाइन ड्रॉइंग केलहुँ ना ही ऑनलाइन ड्रॉइंग केलहुँ हम ऑफलाइन अपन बहिनसँ ड्रॉइंग सीखलहुँ जे हमरा की बहुत एखन शुरूआत छै जाहिसँ हम धीरे धीरे एखन सीखे रहल छी आओर हम उएह स्टार्ट करब सोचै छी कि ड्रॉइंगसँ किछु व्यवसाय स्टार्ट करब